नमस्ते मैम

जी पर मैम अभी हमको ये समय दिया हुआ था कि इस समय में हमारा एक वो जाएगा इंटरव्यू तो ये साक्षात्कार में अभी हमारा जो अभी उसमें ऐसा तो नहीं है आपने कि हम वेट करते रहें यहाँ पर इंतजार करते रहें

ठीक है मैम हम कहाँ पर इंतजार करने के लिए बैठे मैम क्या यहाँ पर पानी की सुविधा है और हम यहाँ लंच कर सकते हैं मैम

ठीक है मैम हम इंतजार करते हैं सर का जी हाँ फिर हम साक्षात्कार देंगे जी जी ठीक है